بائک چلانا ایک طریقے سے دیکھا جائے تو اچھی ہی چیز ہے کیونکہ کسی دوسرے کسی دوسرے کا سہایتا لیں گے کوئی دوسرے کی بائک کا یا دوسرے آٹو وغیرہ کا سہایتا لیں گے تو پھر اپنے اپنے راستے کو ٹھیک سے طے نہیں کر پائیں گے کیونکہ بائک اپنی ہوتی ہے تو آرام سے آرام سے چلانا پڑتا ہے اسی لیے جو ہے اسی لیے اپنی بائک سے ہی ڈرائیو کرنا بہتر سمجھا جاتا ہے لیکن جب لمبے سفر میں جب میں چلتا ہوں تو اس میں کیا ہے کہ اکیلے نہیں سفر کرتا ہوں اس لیے اس لیے کہ اس لیے کہ دو آدمیوں کو ہم لوگ سفر میں رکھتے ہیں کیوں کچھ کچھ دیر کچھ دیر میں بھی بائک بائک چلاؤں اور ایک ہمارے جو ساتھی ہوتے ہیں وہ بھی کم سے کم بائک چلائے دونوں مل کے جب ہم لوگ ہم دونوں مل کے جب بائک چلاتے ہیں تو سفر کو آسانی سے ہم لوگ طے کر پاتے ہیں اسی لیے دو آدمی کی ضرورت ضروری ہے اور جب میں جب میں جاتا ہوں بائک سے لانگ ڈسٹینس میں جاتا ہوں تو کم سے کم گھر سے میں پانی کا بوٹل اس لیے لے لیتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ راستے میں کہیں پہ شاپ وغیرہ نہ ہو اور مجھے پیاس لگے مجھے پیاس کی شدت لگے تو میں اس پانی کو جو ہے یوز کر سکوں اسی لیے میں ہلکے پھلکے ناشتہ بھی میں کر لیتا ہوں گھر پہ اور گھر پہ ناشتہ کرنے کے بعد جو ہے پھر میں بائک سے نکلتا ہوں لمبے سفر میں اکثر اکثر جو ہے لوگ لمبے سفر میں سب جب سنگل چلتے ہیں تو وہ ایک طریقے سے سمجھا جائے کہ بیک بون اسپائن وغیرہ جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ جو ہے پین دینے لگتا ہے اسی لیے ڈبل لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے بائک چلانے میں